आं आंनि आफा एबा आबै आबौमोननिफ्राय माखासे दैदेनगिरि एबा राजाफोरनि सोमोन्दै खोनानो मोन्दों जेरै जोंनि उदांस्रि सोमावसारनायाव बाहागो लाग्रा माखासे दैदेनगिरिफोर बिसोरनि मुङा जादों महात्मा गान्धी जवाहरलाल नेहरु राजेन्द्र प्रसाद थिक बिबायदिनो लाला राजपत राय बाल गंगाधर तिलक आरो गुबुन गुबुन माखासे दैदेनगिरिफोर बिथां दैदेनगिरिमोना जोंनि भारतखौ इंराजनि आइथिंनिफ्राय उदां खालामनायाव माखासे गोख्रों बिहोमा दं बिथां दैदेनगिरिफोरा इंराजफोरनि आइथिंनिफ्राय जोंनि भारतखौ उदांस्रि खालामनायाव गाव गावनि माखासे गोख्रों नाजानाय आरो दैदेननायनि गेजेरजों जोंनि भारतखौ इंराजनि आइथिंनिफ्राय उदां खालामनो हादोंमोन

महात्मा गान्धी बिथांखौ जोंनि माहारिनि बिफा हिसाबै जोङो मिथिनो मोनो बिथां दैदेनगिरिआ गावनि जिउ समाव गावनि जिउजों लोगोसे गावनि माखासे रोंगथि आरो माखासे गियानजों इंराजनि हेंथायै जुजिदोंमोन बिथाङा अहिंसानि खान्थिखौ लानानै इंराजनि हेंथायै जुजिदोंमोन आरो भारतखौ इंराजनिफ्राय उदां खालामदोंमोन बेबायदिनो माखासे गुबुन गुबुन दैदेनगिरि जेरै जवाहरलाल नेहरु सुभाष चन्द्र बस लाला राजपत राय बल गंगाधर तिलक बिथांमोनहाबो गावसोरनि गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों गावसोरनि दैदेननायजों भारतखौ इंराजफोरनि आइथिंनिफ्राय उदां खालामनायाव गोख्रों बिहोमा दं बिथांमोनहाबो महात्मा गान्धी बादिनो भारतनि फिरफिलाखौ मान होयोमोन थिक बेबायदिनो बिथांमोनहा इंराजनि आइथिंनिफ्राय भारतखौ उदां खालामनानै भारतखौ मोनसे गोजोन हादर हिसाबै दालांदोंमोन बेबायदिनो आं आंनि आफा आरो आबै आबौमोननिफ्राय गुबुन गुबुन राजा आरो माखासे बिर जोहोलावफोरनि सोमोन्दै खोनानो मोन्दों बेफोर राजाफोरनि मुङा जादों जेरै गबिन्द चन्द्र बिथांखौ राजा इरागदाव होननानैबो मिथिनाय जायो बिथाङा बर'नि जोबथा राजा बिथाङा गावनि जिउ समाव बर' हारिखौ मोजाङैनो दैदेनलांदोंमोन बेबायदिनो जों माखासे बिर जोहोलावफोरनि सोमोन्दै खोनानो मोनो जेरै बिर दैमालु जोहोलाव सोमदोन बिथांमोनहाबो गावसोरनि बोलो आरो सोलोजों जोंनि बर' हारिखौ अरायबो सुथुरनिफ्राय रैखाथि होबोदों आरो बिथांमोनहा बेबायदि जोंनि हारिखौ सुथुरफोरनिफ्राय रैखाथि होबोनानै जों दिनैसिम बेबायदि मोनसे हारि हिसाबै जों थांनानै थानो हादों बिथांमोनहा गावसोरनि बोलो आरो सोलोजों सुथुरफोरनि हेंथायै नांनानै जोंनि हारिखौ रैखाथि होलांनो हादों बिथांमोनहा गाव हारसिंब्लाबो रोजा रोजा सुथुरफोरखौ बुथारनो हानाय दानथारनो हानाय साहस आरो बोलो गियान दंमोन बिथांमोनहा जोंनि हारिखौ फोथांनानै लाखिनायाव गोख्रों बिहोमा दं बिथांमोनखौ जों सिबियो मानियो आरो बिथांमोनहा जोंनि थाखाय सासे बावगारहायै सुबुं